हेलो स्विगी मां तव्हांजे मयूर होटल जे तरिफ़ा ऑर्डरु बुक कयो हुयो हुन में ॾेखारे पियो त अधि कलाक में ऑर्डरु अची वेंदो पर ॿ कलाक थी वया आहिनि मुंहिंजो पार्सल न आयो आहे मुंहिंजा महिमान बि अची वेंदा हाणे पंहिंजे महिमाननि खे मां सुठो खाधो खाराइणु लाइ तां वटि इहो बुकिंग कई हुई पर तां अञा ताईं आयो ई नाहे पार्सल त हाणे मां छा कयां त महिरबानी करे हाणे इहो पार्सल जेको बि मां कयो आहे बुक उहो कैंसल कयो या त हुन होटल जो मूंखे कोंटेक्ट नंबरु मोकिलियो ईअं न थींदो आहे न भैया एॾो टाइम थियो आहे अञां असां केतिरो इंतिज़ारु कयूं हेतिरी देर में त मां पाण बि ठाए सघां हा हेॾी देरि थोरी लॻंदी आहे हेतिरो ॿिनि डिशेस जे लाइ हेॾी देरि को लॻाईंदो आहे छा या त माण्हू पहिरियों ई चए न हाणे हेॾी देरि लगाई अथव त केतिरो इंतिज़ारु कयूं महिमान बि अची हाणे बस पहुचण वारा आहिनि न न हाणे महिरबानी कयो या त कैंसिल कयो ऑर्डर या त मूंखे हुन होटल जो नंबरु ॾियो त मां पाण ई ॻाल्हाया हा ठीकु आहे कैंसिल कयो महिरबानी तव्हां जी